पिछले तीस वर्षों से मैं लगातार बच्चों को प्रशिक्षण देते आ रहा हूँ और प्रत्येक प्रीतदिन मेरे लिए एक नया दिन होता है और इस प्रकार से मेरे लिए हर वक्त एक चुनौतीपूर्ण होता है ताकि बच्चे अधिक से अधिक तरीके से अच्छी तैराकी कर सकें जहाँ तक मेरी स्वयं की व्यक्तिगत रुचि का सवाल है गर्मी के दिनो में सुबह तीन घंटे और और शाम को तीन घंटे लगातार हम नदी में रहते हैं और ऐसा कभी प्रयत्न तो नहीं किया लेकिन मझे लगता है कि मैं लगातार आठ से दस घंटे बारह घंटे तक तैर सकता हूँ यदि कभी ऐसा समय आया तो